ایک ایسی کتاب ہے ففٹی شیڈ آف گرے بائی ای ایل جیمس یہ کتاب بہت زیادہ پبلسٹی اور ہائپ سے گزری لیکن کچھ لوگوں کو اس کی رائٹنگ اور پلاٹ ڈولپمنٹ پسند نہیں آئی کہانی کچھ لوگوں کے لیے ان رلیسٹک ہے یا کریکٹرس کے اوپر ٹکی ہوئی تھی اور کچھ ریڈرس کو اس کی لٹریسی کوائلٹی بھی کمزور لگی اسی وجہ سے یہ کتاب پوری طرح سے سمجھنے اور پسند کرنے میں کسی کو مشکلات آتی ہے